भारत हादरनि मावख'आरि रावफोर आरो भारत हादरनि माखासे बयजोंबो रायलायजानाय गनायजानाय रावफोरा जाबाय इंलिस आरो हिन्दी भारत हादरनि सिङाव थानाय सुबुंफोर आरो हारि हारिसाफोरा गाव गावबागाव हारिनि रावखौ रायलायनानै भारत हादराव रुजु रुमु रायजो एबा संसार जानानै दङ भारत हादरनि सिङाव हारि हारिसाफोरा रायज्लायनाय सुबुंफोरनि दिनै रायज्लायनाय रावफोरा जाबाय इंलिस बर' हिन्दी एसामिस बेंगलि बांला तामिल दग्रि गुजराती कास्मिरि कन्न'दा कंकोनि मायथिलि नेपाली उरिया पानजाबि तामिल तेलेगु सानथालि सिन्धि उर्दु मालायालोम मनिपुरि माराथी भारत हादराव बायदि बायदि गोबां हारि हारिसाफोरा गाव गावबागाव हारिनि रावखौ रायज्लायनानै संसार जानानै दङ सोरबा बर' सुबुंआबो इंलिस हिन्दी एसामिस बेफोरखौ रायज्लायनानै संसाराव रायजो जानानै दङ एसामिस आदिबासि मानसिफोराबो गोबां सोरबाबा बर' सोरबाबा इंलिस नङाबा हिन्दी बेबायदि बाथ्राफोरखौ भासाफोरखौ रावफोरखौ सोलोंनानै रायज्लायजानाय भारत हादराव रुजु रुमुयै मोजां संसार जागासिनो दङ बे हादोरनि रावआरि बेफोर रावआरि बे हारि हारिसाफोरनि रावफोरा भारत हादराव गोबां समायनाय आरो गोजोनलायनाय मोनसे सानथि जोंनि जायगायाव लाबोदों उर्दु मालायालोम मनिपुरि माराथि बायदि बायदि हारि हारिसानि सुबुंफोरा दाब दाब भारत हादरनि खना खनला जायगायाव गोसारनानै दङ बयबो बे रावफोरखौ जाय सुबुंआ जाय जायगायाव थायो जाय हारिजों खाथि सोमोन्दो थायो बे हारिनि रावजों हारिसानि रावजों जोंनि बर'आबो दिनै एसामिसआबो सानथालिआबो मनिपुरि मालायालोम बायदि बाथ्रा सोलोंनानै थांना थानायनि राहाफोर जोंनि बे भारत हादराव दङ बेफोरबायदि बाथ्रा भासाखौ रायज्लायनानै रुजु रुमु संसार जानायनि राहा लामा दङ भारत हादराव बायदि गोबां हारि हारिसाफोरा गावनि रोंथायखौ रोंनायखौ लानानै आरो गावनि आंगो राव रावखौ लानानै भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव खना खना गोसारनानै दङ रायजो जानानै दङ आरो गावजोंगाव मिलायलायनानै जोंनि बर' भारत हादराव गोबां सुबुंफोरा रायजो जानानै दङ